सरतार जे तोनो सुविधा नहि छै तोनो जाँच नहि छै तऽ दाम धरपर तहिओ तालते फ्रीमे जाँच तेलत तऽ बहुते आदमी अपना आँथिते जाँच तेलथि आँथित दवाइ देलत तऽ ओहि जाँचसँ ठीत भए देल बहुते आदमी जे एहन छै माथते दुखलासँ मरैत रहै छै तऽ माथत दवाइ तेलक माथते जाँच फाँच तेलत तऽ ओ आदमीते माथक दवाइ जे देलत तऽ ओहिसँ ठीत भए देल माथत दवाइसँ तऽ एहेन प्रतारते आदमीसभ छै जे बहुते आदमी तऽ बहुत तरहते बिमारी रहै छै जे होइ छै तऽ इएह जे दाम धरपर मे लादल जे दवाइ दोतानसभ जे तेलक सरकार से तऽ सुविधामे फ्रीते दवाइ भेल तऽ बहुत एहन आदमी छै देलथि आ दाम धरमे दवाइ तऽ नहि छै दवाइ छैहे डॉक्टर छैहे नहि दाँवमे जे दवाइ तरतै तऽ फ्रीते जाँच जे रहै छै जेना दतौ एहन छै जदहपर मे नामी जदह छै ओहि जदहपर मे जे दवाइ तेलक तऽ सौँसै बाजल आदमीसभ जे फल्लाँ जगहपर डॉक्टर आयल छै फ्रीते दवाइ तरै छै जा तऽ तए सकै छै तऽ बहुते एहन आदमी छै जे आँथिते दवाइ तेलक बहुत एहन आदमी छै जे माथते दवाइ तेलक हाथते दवाइ तेलक अपने मोने ओ आदमी फूलि जे जाइ छै ततर दवाइ तेलत बहुते आदमीते शरीर नहि अथि भए रहल छै तऽ ओ दवाइसभ तेलत तऽ ओ आदमी ओहि सभसँ सुरक्षित रहल दवाइ बहुत बढ़िआँ लेतिन दए रहल छै